हाल समाचार ठिकेठाक अइ कतऽ छी अहाँ ए एखन कतऽ छी हम तऽ हम दिल्लीसँ काल्हिए अएबे कएलहुँ हँ एखन गाममे छी काल्हि दरभङ्गा लेल निकलब हँ हँ कनी घुमा फिरा देब दरभङ्गाके बारेमे पता कि कतऽ कि छै मालूमो नहि अइ भुलि गेलिए यौ हँ हँ हँ हँ से तऽ बुझल अइ से तऽ बुझल छै हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हँ से तऽ हमरो से तऽ हमरो बुझल तुझल अइ कनि मनि जे दरभङ्गाके बारेमे लेकिन आओर विस्तारसँ बताउ कनि मनि ओ हँ हँ हँ हँ दरभङ्गे दरभङ्गाके श्यामा माइ मन्दिर जानै छिए नामी गामी छै कतऽ छै यौ ई ओ अच्छा हँ हँ हँ तारामण्डल ई तऽ दिल्लिओमे हम देखने रहिए हँ हँ हँ हँ ओहो हँ हँ फ्रीमे जाए दै छै कि रुपैआ लगै छै ओकर नहि नहि दिल्लीसबमे तऽ दस बीस टका पचीस टका बड़ भऽ गेलै हँ हँ एतऽ कतेक लै छै तहनो एतऽ तहनो कतेक लैए दरभङ्गा अच्छा अच्छा अच्छा दरभङ्गाके मतलब ई कॉलेजसब बहुत सुनै छिए दरभङ्गाके कॉलेजसब ठिकठाक छै कि ओ भुलि गेलिए यौ हम कोनो कॉलेजसँ तऽ कएने रहिए हँ के एफ कॉलेजसँ हम कएने रहिए ओ कॉलेज छैहे कि टुटि टाटि गेलै हड़ताले चलै छै अच्छा अच्छा हँ हँ ओ तऽ ओ तऽ अहाँके दिल्लिओ मुम्बइसबमे लागि जाइ छै ओ तऽ सुबहके समय रहै छै तऽ लोक ड्यूटीपर जाइ छै तऽ ओतऽ अहाँके लगबे करतै हुँ हुँ तऽ आओरसब तहन कहिऔ हम हम तऽ गाम काल्हि रातिमे अएलहुँ हँ दरभङ्गा आब सोचने छिए काल्हिसँ परसू तकमे एकबेरा निकली दस पनरह दिनके लिए ठीक छै ठीक छै तहन हम कतऽ अहाँके पहुँची दोनारि हँ बुझि गेलिए बुझि गेलिए ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक छै ठीक छै आओरसब ठिकेठाक छै चलू ठीक छै ठीक धन्यवाद